हाँ जी मैडम बताओ हाँ बताइए बटर नान और मटन ग्रेवी एक प्लेट और ये मटन ग्रेवी आपको मतलब कितनी चाहिए क्वाटर चहिए हाफ चहिए मैडम अभी तो मटन ग्रेवी हो नहीं पाएगी तो आप मटन ग्रेवी की जगह कुछ और ले लो ना आप चिकन ले लो अभी आप चिकन भी अच्छा लगेगा आपको चिकन एक बार आप ट्राई करके देखो आपने खाया है मटन खाओगे उसके अलावा उसके अलावा और कुछ अच्छा वेज वेज मटन ग्रेवी तो मेडम यहाँ पर अभी देखो अभी है नही तो आप अगर कुछ और कर लेते तो वो हो जाता अभी वो तो मेडम है उसके अलावा कुछ और एक बार ट्राई तो कर के देखो आप आपने बटर चिकन ट्राई करा है यहाँ का बटर चिकन बहुत वो है प्रसिद्ध है यहाँ का तो ठीक है आपको देखो थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं किसी देखो लड़के को भेज के मैं एक बार मालूम करती हूँ और मँगवाती हूँ है ना अच्छा अच्छा कम कम खाते हो आप मिर्ची अच्छा अच्छा और नान चाहिए आपको एक प्लेट और इसके अलावा और कुछ रायता बूंदी रायता वेज रायता कौन सा लोगे अच्छा अच्छा आप ज़्यादा सधारण खाना खाते हो आप है ना ज़ादा मसालेदार नही खाते अच्छा अच्छा अच्छा उसके अलावा सलाद वगैरह हाँ हाँ हाँ दे रही हूँ ओके कितना लोगे आप रसगुल्ला कितना लोगे अच्छा और रसमलाई तो आप ये अच्छा खाओगे यहीं पे या पैक करना है अच्छा अच्छा पैक करना है है ना तो देखो आपको कम से कम है ना एक एक डेढ़ घंटा लग जाएगा क्योंकि मैं अभी किसी को भेजूंगी और फिर वो एक बार लड़का लेकर आएगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एक डेढ़ घंटे लग जाएंगे आपको कब तक चाहिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो आप कहाँ से बात कर रही हो मैडम अच्छा अच्छा अच्छा यहीं से बात कर रहे हो ठीक है तो आप थोड़ा सा दूरी पर भी है आपको टाइम भी लगेगा आने में है ना जी जी जी मैं तैयार करवा दूंगी और और कुछ इसके अलावा बताओ आपको और कुछ चाहिए तो अच्छा हमारे यहाँ का पनीर मसालेदार भी बड़ा प्रसिद्ध है अगर आप एक बार खाना चाहो अच्छा मटन ही खाओगे आप ठीक है ठीक है ठीक है